उम हेल' औ अबेनिफ्राय बुंदो अ आमफ्राय ए खामानिआथ' मोननायाथ' मोनगोन दङ

खामानिआ मावथावआथ' औ औ नोङो ओरैनोबाबो बिदिनो दसरानि दखानावबाबो थाथ'नानै मावनो हागोन आरो ना डाइरेक्टलि नों खामानि मोनाबा मालायनि दखानआवबो बिदिनो मास मोनसे मोननैसो थाथ'नानै मावदो आमफ्राय उनावहाय हारसिंयै हायोबा बिजनेस मावदो आरो ना बेबायदि औ औ औ औ औ मोननायाथ' उम मोननायाथ' मोनगोन आमफ्राय थारमानि आंनावबोथ' दा गैया नालाय आं मालायनिआव रायज्लायनानै होनो हागोन आमफ्राय मालाइनि दखानाव नों थाथ'दो नों थाथ'नायनि उनाव हाय हारसिंङै बे मास मोननै मोनथामखौ फैसा एसे जमाय नानै नों हारसिङै बिजनेसखौ खुलि आरो ना खुलिनानै होनो हागोन आं औ औ औ औ औ बिदिनो उम कमपिउटार कमपिउटार बुनाय मानाय बिदि रोंखायो ना औ दे दे बिदिखौ हायोबालाय मोजां उम उम उम औ औ दे रायज्लायनानै दोनखानोसै आं नों फैगौमानि औ नों जायखिया मास मोननैसोल' थाबानो जाबाय आमफ्राय नोङो नोंनि आथिंआवनो गसंनो हाबाथाय नों बे एसे फैसाखौ लानानै हारसिं बिजनेस मावनो हागोन आरोना नों मा बिजनेस मावो नों मावबानो जाबाय आरो जायखिया आङो मास मोननैनि थाखाय नोंखौ रायज्लायनानै होनसै आरो आङो औ औ औ औ औ दे होनबाना उम औ दे दे